असां जे तीज में ई ॾिसो सुबुह जो चईं चईं बजे उथी करे जेको ही खाईंदा आहिनि रॿड़ी जाम हले तीज जे ॾींहं ते उन खां पोइ गणपतियुनि में मोदक जाम हलंदा आहिनि दीवाली में सोन पा सोन पापड़ी जाम मिलंदी आहे इएं हर त्यौहार लाइ जाम सारा खाइणा पर परदाता आहिनि जेके खाईंदा आहिनि माण्हू